परिवारमे स्त्री आओर पुरुष दोनो के काम बटलो छै महिलाके जे छै बर्तन मजना छै खाना बनाना छै बच्चाके तैयार करना छै बच्चाके कपड़ा खीचना छै बच्चाके टिफिन बनाना छै फेर इसकुल छोड़ना छै घर रऽ साफ सफाइ छै फेर सब छै महिला रऽ काम आओर पुरुष रऽ जे काम छै की एकरा खाना खायके अपनो ऑफिस जाना छै फिर काम करना छै ऐसे ही सए फेर घर आबि कऽ फेर ओकरा नास्ता करना छै फेर ओ आराम करना छै महिलाके छै की घरमे साफ सफाइ भी देखना छै बच्चाके सही रूपसँ देखभाल भी करना छै बहुत अइसनो काम छै छोटा मोटा की ओकरा देखै लए पड़ै छै